जीअं त घुमण लाइ घणियूं जॻहियूं आहिनि जीअं त अमृतसर लुधियाना चंडीगढ़ बैंगलोर ऊटी माथेरान जयपुर अजमेर ऐं घणी ई जॻहियूं आहिनि पर हुननि मां मूंखे माथेरान थोरी वधीक वणंदी आहे छो त मुंहिंजी ज़िंदगी जा कुझु पल जेके आहिनि उहे माथेरान में गुज़िरियल आहिनि माथेरान में मां पंहिंजे कम जे सिलसिले में कर्जत खां माथेरान वेंदो हुयमि बरसाति जे वक़्त में मां माथेरान घणियूं भाङे पंधु वञिणो पवंदो हो छो त उतां जी जेका मेंए ट्रेन हूंदी उहा बंदि बंदि हूंदी एक्चुअली त पंधु वेंदासीं ऐं पंधु मिनीरल खां पंधु माथेरान माना ॿ खां अढाई कलाकु लॻंदा हुआ एक्चुअली माथेरान में मां टेलीफ़ोन एक्सचेंज में कमु कंदो होसि माथेरान घुमण लाइ तमामु सुठी जॻहि आहे एक्चुअली उते सिजु उभरण जी पॉइंट ऐं सिजु लहण जी जेका जॻहि आहे उहा पैनोरोमा पॉइंट ऐं इको पॉइंट इहे घणेई पॉइंट जेके आहिनि उहे तमामि सुठी सुठियूं आहिनि ख़ासि करे घटि ख़र्चु करणु वारा जेके माण्हू आहिनि उहे हिते माथेरान में घुमणु ईंदा आहिनि हीअ हिकु टूरिस्ट प्लेस आहे माण्हू हिते सस्ते में होटल में रही सघंदा आहिनि हिन होटल में अॼुकल्ह तमामु सुठी सुविधा थी वई आहे उन में स्विमिंग पुल सॼे ॾींहुं रहण जी जॻहि ऐं के के नंढियूं नंढियूं गाॾियूं हलंदियूं आहिनि उते घोड़नि ते सवारी कई वेंदी आहे एक्चुअली ऐं उतां जी जेका मिटी आहे उहा ॻाढ़ी मिटी आहे ऐं जेको बि हिकु भेरो माथेरान घुमंदो आहे उन खे लॻंदो आहे बई तमामु सुठी जॻहि आहे शांति प्लेस आहे शांति जॻहि आहे हिते बिल्कुलु शांतिअ सां माण्हू पंहिंजा ॿ चार ॾींहुं गुज़ारे सघे थो पियो ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजी हिकु ॿी जेका जॻहि आहे जेका मूंखे तमामु वधीक वणंदी आहे उहा आहे जयपुर जयपुर जयपुर त जीअं त जयपुर में मुंहिंजा मिटु माइटु रहंदा आहिनि त मां घणे भाङे सालु ॿीं सालें मां जयपुर वेंदो रहंदो आहियां जयपुर में घुमण लाइ त घणियूं सॼी शयूं आहिनि पर उन मां ख़ासि जेके जॻहियूं आहिनि उहे आहे आमेर जल महल बिरला मंदरु ऐं गलता इहे तमामु सुठियूं आहिनि ऐं गलता ते त एतिरा बांदर हूंदा आहिनि जो हथ मां फुरे करे खणी वेंदी शयूं खणी वेंदा आहिनि आमेर में जेको आहे उते महिलात आहे जेको तमामु सुठो आहे ऐं मूंखे लॻे थो पियो उहो शायदि हिकु ॾींहुं में ॾिसी करे पूरो कोन करे सघिबो आहे ऐं जल महल जल महल जेको आहे उहो पाणी जे विच में हिकु महल ठहियलु आहे ऐं बिरला मंदरु त तमामु सुठो ठहियलु आहे एक्चुअली ऐं माण्हू बिरला मंदर ते वञी करे आरामु कंदा आहिनि ऐं गलता ते माण्हू घणे भाङे सनानु कंदा आहिनि ऐं पंहिंजा पाप धोईंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ हिकु ॿी जेका जॻहि आहे उहा आहे अजमेर अजमेर में जेके शयूं घुमण लाइ आहिनि उहो सोन जो जैन मंदरु आहे तारागढ़ जो क़िलो आहे ऐं सेवन वंडर्स पुष्कर जेको आहे उतां जो जामु मशहूरु आहे पुष्कर चवंदा आहिनि सभिनी तीर्थ स्थलनि जो गुरू आहे जंहिं कंहिं बि तीर्थ स्थल न करे करे पुष्कर में सनानु कयो माना हुन जा सभु तीर्थ पूरा थी विया ऐं उते पुष्कर में ई हिकु जेको मंदरु आहे ब्रह्मा जो मंदरु उहो जेको आहे सॼे दुनिया में हिकिड़ो ई मंदरु आहे जेको ब्रह्मा जो ॿियो ब्रह्मा जो मंदरु किथे बि तव्हांखे न मिलंदो ऐं ब्रह्मा जे मंदर जो दर्शनु करण लाइ माण्हू ख़ासि करे पुष्कर वेंदा आहिनि पुष्कर में सनानु करण से करण सां चवंदा आहिनि सभु पाप दूरु थी वेंदा आहिनि